ऑनलाइन देखते देखते इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं उस वक़्त कि मैंने कार्ट में सेफ कर ली पर अभी मुझे लगता है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मुझे ये सब चीज़ें हटा देनी चहिए क्यों इन को खरीद के क्या ही करुँगी अभी में इनकी जैसी जो चीज़ें हैं वो ले चुकी हूँ तो तब मुझे पसंद आई थी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है तो इन्हें कार्ट में से मैं हटा देती हूँ